जय झूलेलाल असां असांजे अलावा मुंज मुंहिंजे अलावा असांजे घर में असां सभिनीनि खे बाग़बानी वणंदी आहे जीअं मुंहिंजा हसबैंड आहिनि मुंहिंजो पुटु आहे असांखे ॾाढी वणंदी आहे पंहिंजा तरह तरह सां गुल वुल रखंदा आहिनि पंहिंजो ठाहींदा आहिनि गमलनि खे तरीक़े सां रखंदा आहिनि सजाईंदा रहंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ स्टेंड वठी ईंदा आहिनि पंहिंजो ठाहींदा आहिनि उन्हनि में पंहिंजो तरह तरह जा गुल अचनि इन करे तरह तरह जा पौधा वठी ईंदा आहिनि जीअं हजारीअ जो गुल जो पौधो थी वियो हीउ मुंहिंजा हसबैंड वठी ईंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढो वणंदा आहिनि की तरह तरह जा गुल हुजनि गुलाब जा गुल हुजनि हजारीअ जे पौधे जो गुल हुजे हिन टाइम असांजे घर में तुलिसी बि मतिलबु आहे ऐं निम जो पौधो मिठी कढ़ी पत्ते जो पौधो बि आहे सभु आहिनि असां हिन टाइम सभु एलोवीरा असांखे ॾाढी वणंदी आहे ॾाढी घन घनघोर आहे सभु हणंदी आहे हीउ बि ध्यानु कंदा आहिनि कुझु आहे न मुंहिंजा हसबैंड ध्यानु कंदा आहिनि मुंहिंजे पुट खे बि ॾाढी वणंदी आहे चवंदा आहे पंहिंजो कंदा रहंदा आहिनि पौधे जी सफ़ाई वफ़ाई कंदा रहंदा आहिनि उन में कोई या पौधे में कोई अहिड़ो पत्ता वत्ता अची वेंदा आहिनि त उहो बि सभु सफ़ाई कंदा आहिनि उन्हनि खे बि ॾाढी वणंदी आहे हमेशा पंहिंजी ब हुन जी तयारी रखंदा आहिनि